नमस्कार मैम

जी जी मैम वैसे तो एक दिन का करीब तीन हज़ार से चार हजार लगता है और एक लड़का भी साथ में लाना पड़ेगा और बाकी किलियर जो होगा वो हम आ कर ही बता पाएंगे क्योंकि हम आएंगे घर पर पूरा चेक करेंगे कहाँ से पाइप लीक कर रहा है कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमको आना होगा और देखना होगा किलियर पैसे तभी बता पाएंगे वैसे एक अंदाजा बता सकते हैं कि तीन से चार हजार लगता है और अगर पाइप ऐसे सही हो जाता है तो ठीक है और बाकी नहीं सही होता है तो फिर उसको चेंज भी कराना पड़ सकता है पाइप को और चेंज अगर कराना पड़ेगा तो उसका पैसा पाइप अगर आएगा तो उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा मतलब ये तीन चार हजार जो हमने बताया है खर्चा आता है उसमें से नहीं होगा पाइप अलग से आएगा तो उसका पैसा अलग से देना होगा और ये तीन चार हजार जो होगी ये हम लोग की लागत होगी जो हम लोग मेहनत करेंगे एक लड़का आएगा साथ में पूरा ढूंढेंगे कहाँ से गड़बड़ है कहाँ से खराब है क्या दिक्कत आ रही है तो तब जा कर ये पता चलेगा कि का पाइप खराब है कि ऐसे ही सही हो सकता है और अगर ऐसे सही हो जाएगा तो आपका कम से कम में काम हो जाएगा यही और ऐसे नहीं सही होता है तो फिर पाइप बदलवाना पड़ेगा उसके लिए चेक करके ही मालूम होगा तो ज़्यादा पानी मतलब वेस्ट हो रहा है या हल्का फुल्का आ रहा है पानी अच्छा मतलब मतलब पाइप मतलब पाइप खराब है कुल मिला कर पाइप ही जहाँ तक बदलना पड़ेगा तो पाइप बदल जाएगा तो ओ मेरे ख्याल से सही हो जाना चहिए आ कर फिर देखना ही होगा आ कर देखना होगा कि पाइप खराब है अगर पाइप खराब होता तो इतना ज़्यादा पानी अगर वेस्ट हो रहा है तो पाइप ही गड़बड़ होगा सही नहीं हो सकता पाइप ही बदलना पड़ेगा

तो आते हैं फिर हम किसी दिन तो हाँ नहीं हम आते हैं और आ कर हम देख लेते हैं देख लेते हैं तो फिर सही कर देते हैं उसको ठीक है पाइप फिर आते हैं हम नमस्कार मैम